जि'यां अज्ज दे जमाने च अस अप टू डेट होआ ने इ'यां इ'यां साढ़ी टेक्नोलॉजी अप टू डेट होआ दी ऐ ते अज्ज दे जमाने च फोन दा जि'यां बड़ा गै जादा महत्व ऐ ते इस महत्व दे पिच्छें पिच्छें असें गी बड़ा जादा नुकसान बी झेल्लना प'वा दा फोन ऐ जेह्ड़ा एह् लती ऐ बड़ा जादा एह् बंदे गी लत लाई ओड़दा खतरनाक स्हाब कन्नै एह् केह् ऐ म्हाराज अज्ज कल दे बच्चे जेह्ड़े न फोन छुड़दे गै निं हैन फोन गी इक बारी थमाई ओड़ो तुस ते बस भी चौबी घैंटे गेमां खेढ़दे गै रौहंदे गेमां खेढ़दे गै रौहंदे वीडियो दिक्खदे ओह् अज्जकल गेम बी चली दी पब जी ओह्दे च अपना इ'न्ना समें बरबाद करा दे जि'त्थें बच्चे पैह्लें फिजिकली फिट होंदे हे बैट बॉल खेढ़दे हे क्रिकेट कबड्डी खो खो ते होर बी बाकि जेह्ड़ियां गेमां जेह्दियां असें ई स्ट्रांग करदियां ते ओह् सब छड्डियै ते अज्ज कल बच्चे सारे फोन च डुब्बे दे न ते एह्दे कन्नै म्हाराज अक्खियां बी खराब होंदियां अपना समें बी बरबाद होंदा ते अस फिजिकली फिट बी निं हैन साढ़ा मेंटली बी बड़ा जादा असें गी डिप्रेशन होंदा ते इस करियै फोन जि'न्ना जादा जरूरी ऐ ते इ'न्ना एह्दे नुकसानदाय बी ऐ इक करियै असें इसी बड़े सोची समझियै इस्तेमाल करना चाहिदा अच्छा दूआ प्वाइंट एह् ऐ कि एह्दी जेह्ड़ी रेडिएशनां न एह् ते बड़ी गै जादा खतरनाक न एह्दे कन्नै असें ई हार्ट अटैक बी होई सकदा साढ़ा अन्दर लिवर डैमेज होई सकदा होर बी जेह्ड़ी बड़ी सारी चीजां न असें ई एह्दी रेडिएशन कन्नै सारे शारीरिक असें ई बमारी होई सकदी एह्दे कन्नै म्हाराज साढ़ी अस जिस बेल्लै फोन चलाने होने ते अस इ'यां झुक्कियै चलाने होने एह्दे कन्नै केह् होंदा साढ़ी जेह्ड़ी रीड़ दी हड्डी ऐ एह्दे च बी फर्क प'वा दा असें गी कु'ब्ब प'वा दा बच्चें ई अज्ज कल दे ते मानसिक बंदा ते होआ दा गै डेवलप लेकिन फिजिकली बिलकुल खत्म होआ दा ऐ इस करियै असें गी इसी इस्तेमाल करना चाहिदा बिल्कुल इक सिस्टम कन्नै इक टाइम टेबल कन्नै होर अज्ज दी डेट च तुस दिक्खो फोन गी बच्चे सबैह्रे उट्ठियै गै फोन चलाना शुरू करी ओड़दे जेह्ड़ा सरासर गलत ऐ असें ई इ'नें सब चीजें उप्पर रोक लाना चाहिदा इक न्हाड़ा टाइम टेबल रक्खना चाहिदा ते इसी उ'न्ना गै चलाना जि'न्नी न्हाड़ी जरूरत ऐ